जी बोल रहा हूँ

अब आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया इंदौर तो आपको यहाँ पढ़ाई कर सकते हो न पिताजी को जाने दो वहाँ रहे हो लेकिन आप यहाँ से जाओगे तो आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी न वहाँ जा कर हाँ तो प्रभावित होगी तो यहाँ आप अपना पूरा की करके जाइए न आपके यहाँ फैमिली के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं रहता कोई आप हमारे कॉलेज के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो हम तो चाह रहे थे कि आप हमारे यहाँ अपना पूरा पढ़ाई करो ऐसी स्थिति में अगर आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है और जाना चाहते हो तो ठीक है हम आपको टी सी दे देंगे आप आ कर अपने टी सी ले लेना लेकिन हमारा तो सोचना यही है कि भाई आप हमारे कॉलेज में अब अपना पूरा डिग्री दो आप कभी भी आ जाएगा कॉलेज टाइम में और अपनी टी सी ले जाइएगा